हेलौ नोंथाङा सिमा बसुमतारि ना नोंथां नोंथांजों फंसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन मानोना सिरां जिल्लानि जेनेखि दानि आथिखालनि जेनेखि थासारिनि सोमोन्दै दा नोंथाङा सिरां जिल्लानि सोमोन्दै थासारिनि सोमोन्दै मा मा फोरमायनो सानो दा नोंथाङा मा सानो दा बेफोरनिफ्राय जेनेखि उदां जानोबा माबायदि खालामनो थाखाय सानो आद्सा सिमा बसुमतारि दा दा दोनथ'नाय जासिगोन